नमस्ते अरे हमारे पास तो हर नर्सरी के भी हैं हर वेराइटी के भी हैं पेड़ पौधे सर हमारे पास ऐसे हैं कि कि जो बहुत दिन तक फूल लगते हैं गुड़हल का फूल ज़्यादा दिन तक दो दिन तक रहता है हुआ तो बहुत अच्छा ग़ुलाब का फूल बहुत अच्छा है इसकी नर्सरी बहुत अच्छी है और डहेलिया का फूल बहुत अच्छा है रहता है डहेलिया का हाँ तो हमने भी दिए और बहुत दिन तक रहते अच्छे हैं बहुत अच्छी वराइटी के फूल हैं और भगवान के लिए तो बहुत अच्छे रेट तो रेट तो ऐसे हैं बीस रुपैया है पचास रुपैया का डहेलिया तो बहुत महंगा आता है गुड़हल का इतना महंगा नहीं है और ले लीजिए आप जैसा चाहें वैसे ले सकती हैं आप बहुत अच्छा है हाँ ले लें हाँ जी जी जी तो ले लीजिए आप जैसा चाहें वैसा ले सकती हैं आप वो दूसरों को भी बता दीजिए तो जो लेना हो तो पास पड़ोस से सकते हैं नहीं इसके ऊपर ये हाँ तो हाँ इसके ऊपर तो बहुत अच्छी बहुत फूलते हैं फूल गुड़हल में बहुत लगते हैं फूल गुड़हल दो तरी गुड़हल के फूल दो तीन तरीके के होते हैं बहुत अच्छी अच्छी वराइटी के हैं कलर एक वाइट कलर है एक महेरून कलर है और एक ग़ुलाबी कलर का है हाँ एक रेड कलर है और एक ग़ुलाबी कलर है ये बहुत अच्छा फूल है और हाँ और ग़ुलाब के भी अच्छा एक सफ़ेद वाला आता है वाइट कलर और एक ग़ुलाबी होता है वो भी बड़ा सस्ता है अरे जैसा चाहो वैसा ले सकती हो हाँ हाँ हाँ गमले में लगाओ अच्छे यह अच्छे हैं गमले में लगाओ और उसमें ये डाल दो खाद खाद डाल दो अच्छी खाद डालो गमले में तो बहुत अच्छे पौधे चलेंगे और

नहीं ले लो ऐसी कोई बात नहीं है मैं बाहर खड़ा हूँ मैं बाहर खड़ा हूँ ले लीजिए आप हाँ ले लो और ज़्यादा महंगा नहीं हैं ये डहेलिया का साठ डहेलिया का साठ रुपये का है और हाँ ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन इसकी कलम बहुत अच्छी चलती है एक एक इसका ये मनोकामनी का भी है एक मनोकामनी का भी है हाँ मनोकामनी मनोकामनी का फूल बहुत अच्छा है मनोकामनी का पेड़ हमने लगाया था कलम किया था हाँ बहुत सारे पेड़ हैं हर वो तरीके के हैं हम ये कहे रहे मनोकामनी का भी एक पेड़ लगा है और और ये किसका पेड़ होता है हाँ अरे ज़्यादा नहीं है पेड़ बीस बीस रुपये का एक पेड़ ये एक पेड़ बीस रुपये का है ये पचास रुपये का तीस रुपये का साठ रुपये का ये डहेलिया का ज़्यादा महंगा है हाँ जैसा जैसा पेड़ वैसे दाम हैं कितना पैसा लेंगी हाँ ऐसे ही सब कुछ है तुम दे देना

यहीं हमारा आना जाना रहता है मेरी नर्सरी मेरी नर्सरी ये बहुत अच्छी है चल रही है हाँ हाँ हाँ हाँ वहाँ से पुलिस पुलिस लाइन से लाते हैं नर्सरी से हमारे घर के ही उधर है बढ़ियाँ तो इसलिए हाँ जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छे पेड़ देखते हैं वहाँ से लेकर आ जाते हैं

तभी कहे रहे थे कि आप लेना चाहो तो ले लो और पैसे तो फिर दे देना बाद में भी मिल जाएंगे कोई बात नहीं पैसे की कोई बात नहीं गमला लेना हो गमला ले लो नमस्ते नमस्ते